ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت ساری مدد ملی ہے میرے جانکار لوگوں سے جو بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں ٹیکنالوجی سے یو ٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے کام شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھ کر کے اور بہت سے فائدے ٹیکنالوجی فائدے دیتا ہے اور اس سے ویڈیو جیسے ہم لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں یو ٹوب پہ اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے پیسہ کماتے ہیں ویڈیو ڈال کے اور بھی بہت سارے ویڈیو آتے ہیں یو ٹوب پہ جو کام کے لیے ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کے لیے ہوتی ہیں اور اس سے کام آسانی ہو جاتا ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت کام کیا جاتا ہے ٹیکنالوجی سے ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے اور یو ٹیوب پہ ویڈیو دیختے ہیں ان سے کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اس سے ویڈیو دیکھ کر کے اور ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے پیسے کمایا جاتا ہے اور بہت انسان کو نفع بخش ہے جو بہت ہی کام ہوتے ہیں ٹیکنالوجی جو ہے بہت ہی اچھا ہے بہت کام آتا ہے انسان کے لیے وہ اور اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ